हैलो हां जी हां में तुसेंगी पछानी ओड़ेया सनाओ होर केह् हाल चाल ऐ तुं'दा में बी ठीक होर केह् करा दे हे अच्छा अच्छा मच्छी में ते तुसेंगी साफ दित्ती ही फ्ही बासी कि'यां निकली अच्छा चलो ध्यान नेई रेहा होगा पर में ते अपने कोला सारियां शैल ही पाई दियां हियां ते जेह्ड़ी अस कल शामी बेल्ले मतलब पकड़ियां हियां ओह् बी तुसें राती बेल्लै पाइयै देई ओड़ियां ही चलो कोई गल्ल नेईं अगली बारी अस ध्यान देगे ते अगर चलो कोई गल्ल नेईं में ते अपने कोला सारी शैल ही पाई दियां हियां कोई इ'यां गल्ल नेईं ऐ चलो इक तुसें आई दियां न ओह्दे लेई में माफी चाह्न्नां चलो कोई गल्ल नेईं अगली बारी कोला ध्यान रखगा बाकी किसे ने कोई फूड पाइजनिंग ते हैनी होई ना घर ना चलो ठीक ऐ फ्ही